हाँ मैं आयुर्वेदिक सिद्ध और होम्योपैथी जैसी दवाइयों के बारे में जानता हूँ इन्हें लाखों पद्धतियों में पसंद करती हूँ इन्हें अस्पताल से लाने के बजाय घर पर ही बनाया जा सकता है और इससे कई फायदे होते हैं जो उनसे नहीं होते हैं देसी दवाइयाँ देसी दवाइयों से लोगों के जीवन में काफ़ी पछतावा हो जाता है जिसके कारण उन्हें जीवन में काफ़ी हानियों का सामना करना पड़ता है इस लिए सबसे सजेस्ट होम्योपैथिक जैसी दवाइयाँ आजकल के युग में काफ़ी सिद्ध होती जा रही हैं आयुर्वेद में और आयुर्वेद में सिद्ध होती जा रही है बाबा रामवेद का यही कहना है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक सिद्ध दवा ही अच्छी होती है जो कि जो अस्पताल से ली जाने वाली दवाइयाँ से काफ़ी बेहतर होती हैं इनके लिए मेरा मानना यही रहेगा की आयुर्वेदिक सिद्ध होम्योपैथिक दवाइयाँ दूसरों के बा बारे में अच्छी नहीं होती हैं इसके लिए अस्पताल में जाने से बेहतर है कि आयुर्वेदिक सिद्धि जैसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए